हैलो बढ़िऑं बढ़िऑं विशाल बाबू अपन कहियौ

बुझलियै बस या दिक्कत अइ सब ठीक अइ जे अब की कही बात व्यवस्था सब जे अइ से बिगड़ लागल अइ

भरि दिन रहै छी कामपर ओ पढनाइ लिखनाइ छोड़ि कए छिछियाति घुड़ै गामके जे आदमियौ जे छै ओकरा आरो चढ़ा बढ़ा दै छै कि या ठीक छौ देखै छियै बिगड़ल जाइया हमर ओकरा सोचै छियै कोनो इकुलमे दियै कोनो इसकुलो यहाॅं टाइपके नहि देखाइ दए हमरा नजरपर नहि अइ हमरा जे सरकारी इसकुल छै ओहोमे देखै छियै शिक्षा व्यवस्था तेहने छै

मैडमसब जे छै जे छै धूपमे बैठ कए विद्यार्थीसबकेँ कहलक छात्रासबकेँ कहलक जे हमर ढ़ील निकालू आएँ एनामे केना चलतै से कहियौ विचार कएलहुॅं गाम छोड़ि कए चलि जाऊ बाहर बाल बच्चा केँ लए कए बुझलियै अहीं कहु की करल जाय एहि अवस्थामे

हँ सब ठीक अइ बस बस बूढ़ सूढ़ भेल अइ हुनको देखभालके लेल चाही आदमी सब मिलेले अइ

अहाँ कहियौ विशाल जी कत की यै यो दर्शन नहि दै छियै महाराज लेकिन

चलू और सब बढ़िऑं अइ ने

हँ मिललहुॅं रहे अहाँकेँ ज्येष्ठ लड़का मिलल रहे चलू ठीक छै आओर विशाल बाबू